हेलो ट जी जी जी अजीत कुमार बाजै छी मैकेनिक जी जी बजियो हँ हँ अच्छा अच्छा ठीक कतऽ सऽ बाजै छियै अपने अपने कतऽ सऽ बाजै छियै अच्छा अच्छा अपनेके कार अखन कतऽ छै घर पर छै कि कतौ रास्तामे रुकि गेलै हेँ नै नै अहाँके कार अखैन घर पर छै कि रास्तामे कतौ ब्रेकडाउन भऽ गेलैए अच्छा अच्छा की गाड़ीमे की परेशानी भऽ रहल छै स्टार्ट नहि होइ छै हुँ हुँ हुँ जी जी एक्चुअली छै की तऽ कारके देखैके लिए यदि मिस्त्री अहाँके घर पर अयतै तऽ ओतऽ उचित औजारके कमी रहतै घर पर आओर सब चीजके परेशानी हेतै तैं कारके यदि गैरेज पर लऽ आबि आयल जाइ तऽ एतऽ आसानी से ओकरा सब बिमारियो ओकर पकड़मे चलि अयतै आर जे समस्या हेतै ओकर सुधारो कऽ देल जेतै एहिके लेल जे छै हमरा एक टा हुक गाड़ी होइ छै जे कि अहाँके कारके घीँचके नेने चलि अयतै गैरेज पर ठीक छै ओ गाड़ी हम अहाँके पठा देब अहाँ हमरा अपन एड्रेस जे छै एकबेर पुनः लिखाए दियऽ अपन मोबाइल नम्बर आ हम जे छै ओ हुक गाड़ी अहाँके घर पर पठा दै छी ओ गाड़ीमे जे छै ओ गाड़ी अहाँके खीँचके आ लऽके चैल अनतै एतऽ गैरेज पर आ तहन एतऽ जे छै से आधुनिक मशीन छै ओहि मशीन से जे छै अहाँके कारके जाँच भी कऽ देल जेतै आओर जे बिमारी हेतै तकरा दूर कऽ देल जेतै जे खर्च उचित हेतै से अहाँके बता देल जेतै तऽ अइ जी जी हमरे लग छै ओ हुक अहाँ जे छै हमरा अपन पता लिखा दियौ आ फोन नम्बर लिखा दियौ हमर जे छै से लड़का जेतै अहाँ लग आ ओ नम्बर पर जे छै से फोन करतै अहाँके आ ओ हुक के दुआरा जे छै अहाँके गाड़ीके खीँचके ले आनतै गैरेजमे हँ तऽ अच्छा राम खेलाबन झा ठीक छै ग्राम ग्राम सुखपुर थाना जिला सुपौल अपने अपन मोबाइल नम्बर एकबेर बतैबै हमरा अच्छा ठीक छै मोहल्ला नम्बर टोला नम्बर सब सुखपुर गौरीपुर टोला गौरीपुर भेलै ने वार्ड नम्बर एक अहाँ अपन मोबाइल नम्बर दऽ दियऽ बासठि जीरो बासठि चौदह सात सए छओ ठीके छै अहाँ हमर ई नम्बर राखु जखन कोनो परेशानी हुए तऽ हमरा एहि नम्बर पर सम्पर्क करब हमर नाम अजीत कुमार छी नहि नहि परेशानी से हमर तात्पर्य ई जे हमर जे लड़का हुकबला गाड़ी लऽके जाइत अहाँ लग अगर कोनो समस्या हुए उठाबैमे या ओकरा साथ तहन अहाँ हमरा से गप्प करब

जी जी ठीक छै ठीक छै तऽ हम जे छै ने हुक भेजै छी अहाँ परेशान नहि होइयो एक घण्टाके ने अन्दर पठाबै छी